हलो जी भैया जी भैया मैं बात कर रही हूँ बताइए जी केक ऑर्डर करना था या फिर आपको आइसक्रीम चाहिए थी जी जी तो आप हाँ मेरे पास सब है उपलब्ध है तो आप ये कैसे उठवाएँगे क्योंकि आइसक्रीम रहेगी तो अगर ज़्यादा वो रहा तो वो पिघल जाएगी तो आप टाइम बताइए मैं बंदे को रैडी रख दूँगी क्योंकि मैं तो मिलूँगी नहीं आपको दुकान पे अपनी तो आपको वहाँ पर एक बंदा मिलेगा आप उससे मेरी बात कर दीजिएगा और जो भी आपका पेमेंट होगा वो मुझको आप कैश दे दीजिएगा नगद हाँ हम नगद पेमेंट लेते हैं अच्छा चॉकोबार चाहिए आपको दस दस से क्या होगा भैया जन्मदिन है बच्चे का तो कितने बच्चे रहेंगे वहाँ पे या देगें कितने अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है तो एक काम करना मैं आपको इसको कॉम्प्लीमेंटरी कर दूँगी आप निश्चिंत रहिए उसे चीज़ से मैं आपको ये उसीके साथ ऐड करके दे दूँगी आप तो सिर्फ़ आपने जो मुझको ऑर्डर दिया है ना उसी आर्डर में आप ये सामान उठा लेना साथ में आपके बच्चे के लिए हम अपनी तरफ़ से ये दे देंगे ठीक है ठीक है भैया कोई बात नहीं जन्मदिन है बच्चे का तो हम तो इतना कर ही सकते हैं आप तो बस है ना किसी को भेज के मेरी बात ज़रूर करवा देना है ना भैया ओके भैया नमस्ते